یو پی میں کئی الگ طرح کے اسکول ہیں جیسے کہ کچھ اسکول انگلش میڈیم اسکول ہیں ہندی میڈیم اسکول ہیں اس میں سی بی ایس سی بورڈ ہے یو پی بورڈ ہے آئی سی ایس سی بورڈ ہے اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ جو یو پی بورڈ کے اسکولس ہیں اس میں زیادہ تر ہن کچھ گوورمیںٹ اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول ہیں سی بی ایس سی بورڈ میں ہی گوورمینٹ اسکول ہیں پرائیویٹ اسکول ہیں اور اسی حساب سے ان کی جو ایجوکیشن وہاں ملتی ہے وہ بھی بالکل اسی حساب سے ہوتی ہے کچھ اسکولوں میں گیمس کافی اچھے ہوتے ہیں اسپورٹس کا کافی اسکوپ ہے کچھ اسکولس میں آرٹس کا کافی اسکوپ ہے کچھ اسکولس اپنے الگ الگ طریقے سے فیمس ہیں تو کچھ اسکولس میں ٹیچرس اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ آپ کو وہاں سے بہت بڑھیا طریقے سے ایجوکیشن کرائی جاتی ہے اور آپ کو گیمس بھی کھلائے جاتے ہیں اور بہت ہی بڑھیا طریقے سے آپ ایک اچھے اسٹوڈینٹس بن سکتے ہیں